روایتی کھیل دیہی ثقافت کا اہم حصہ ہوتے ہیں یہ نسل در نسل منتقل ہونے والی وراثت ہیں ان کے ذریعے مقامی روایات زندہ رہتی ہیں یہ کھیل مقامی زبان لباس اور اقدار کو فروغ دیتے ہیں گاؤں کے میلوں اور تہواروں میں یہ کھیل اہم ہوتے ہیں یہ لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں روایتی کھیل اتحاد اور سماجی ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں ان سے دیہی نوجوانوں میں خود اعتمادی آتی ہے یہ کھیل مہنگے نہیں ہوتے سب کھیل سکتے ہیں ان میں جسمانی سرگرمی اور مہارت شامل ہوتی ہے یہ بوریت کو دور کر کے تفریح فراہم کرتے ہیں مقامی کھیل مقامی تاریخ اور روایات سے جڑے ہیں ہوتے ہیں ان کے ذریعے سیاحت اور مقامی معیشت کو فروغ ملتا ہے اسکول اور کمیونٹی پروگرامز میں ان کا اہیا ضروری ہے قومیمی ثقافتی ورثے کو محفوظ رکھتے ہیں اس طرح روایتی کھیل دیہی ثقافت کے تحفظ اور فروغ میں کلیدی کردار ادا کرتے ہیں اگر آپ چاہیں تو کسی مخصوص کھیل جیسے کبڈی کشتی گلی ڈنٹا پر بھی تفصیل دی جا سکتی ہے